वैसे तो बहुत सारी ऐसी तकनीकी टिप्स हैं जिसके माध्यम से मैंने ड्रॉइंग को बेहतर से बेहतर बनाया है पहले तो मैं अक्सर यही करती थी कि जो भी किताब होती है तो उसमें जो चित्र होता था मैं उस चित्र की नीचे एक कागज़ रखती कि वो चित्र को ऊपर से मतलब एक प्रकार से मैं छपाई का काम करती थी कि ऊपर वाले को मैंने छाप दिया है नीचे तो मैंने पहले तो वो किया एक टिप तो ये हो गई जिन लोगों को बिल्कुल नहीं जमती तो वो छापने का कार्य कर सकते हैं इसके अतिरिक्त मैं ये करती हूँ कि पहले मैं एक बार प्रैक्टिस करती हूँ और सेकेंड टाइम पे अच्छी बन ही जाती है इसके अलावा मैंने ऑनलाइन स्टोर जैसे कि यूटूब से बहुत ज़्यादा सीखा है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी टेक्निक बताते हैं जो कि आपकी चित्रकारी को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं तो ऑनलाइन स्टोर की बात करें तो मैंने यूटूब से सीखी है